جی ہاں میرے خیال میں قانون قانونی نظام جزوی ہے اور اس کے بارے میں میرے رائے یہ ہے کہ یہاں کا جو قانون نظام ہے وہ بہت اچھا اور بہت بہتر ہے اور یہ ہمارے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتی ہے خاص طور پر تنازعات کے حل کی متبادل شکلیں اس میں ہمیں نظر آتی ہے اور اس طریقے سے قانون و نظام پر عدم اعتماد یہ ہے سب وہ نظام ہے جوکہ ایک جزوی طور پر ہمیں نظر آتے ہیں اور اس نظام کے اندر اور بھی بہتر لانے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پر جو کمیاں ہے یا جو مسائل ہے ان کو حل کیا جا سکے کیونکہ ہمارے معاشرے کا سارا مالدار مدار ان قانونی نظام پر ہے ہوتا ہے اگر اس نظام کی اندر اس قانون کے اندر کوئی گڑبڑی یا کوئی کمی ہمیں دیکھنے ملے گی تو ہمارا معاشرہ صحیح ڈھنگ سے یا صحیح طریقے سے زندگی گزارنے سے قاصر رہ سکتا ہے تو اس کے لیے ہماری حکومت کو اور ہمارے قانون و نظام کو سخت ضرورت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں پر محنت کرے اور ان ساری چیزوں پر کوشش کرے اور جو بھی کمیاں ہے ان کمیوں کو دور کرے جس سے ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکے